नोंथाङा आंनो नोंथांनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन ना गुसुङै आंनि जिउ जारिमिनाव आङो बिमा बिफाया जोनोम होबाय आंखौ जेब्ला जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगो जोंहा नै माखासे जिउ जारिमिन थायो आंनि जिउ जारिमिनानो जाहैबाय जोङो गोदो आइ आफा ओजों नखर संसार नखर संसाराव जयै थानायाव जोङो जोंनि नखरा जोबोद दुखुथिया नखरमोन बे दुखुथिया नखरजोंनो जोङो आङो जौगाखांबोनांदों नांगौ जादों दा बहाय दुखुथिया नखर होननानैबो जोङो दुखुथिया नखरखौ नासयनानै गोसोआव दुर्बलता लायाजासे जों गोसोआव मोनसे थि थांखि लानानै जोंनि थांखि बायदियै आइ आफाजों अन्नायाव लिरदों फरायदों दा दिनै आंनि फरायनाया लिरै लिरै फरायै फरायै खुनुरुखुम आइ आफानि अन्नायाव आङो मेट्रिक खौ पास खालामनो हादों आरो मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनावहाय दिनै आङो साख्रि बाख्रियाव मोनगोन खोमा सान्नानै आं जइन जानो थाखाय आं माखासे खाबुखौ नागिरदोंमोन नाथाय बे खाबुखौ नागिरनायाव जोंनि खाबुनि लामाया बेहाय हनै गेंनानै फैयाखैमोन बे बेफोरबायदि सान गोरोबै गोरोबै दिनै साख्रि बाख्रिनि गोरोबै लामाखौ नागिरबाबो मोनैयाव जों आङो दिनै दस्रा रोखोमै जिउखौ खुंनो गोनां जादों आरो दिनै आङो ससे सम दसे समाव माने गोबां दुखुथिया नखराव गोलैनायाव माखासे रांखान्थिनि आंखालाव आं जोबोद मालायनि माहाजोनफोरनि नखरावबो आङो थांनानै हाजिरा मुजिराखौबो आङो मावनानै माखासे रांखान्थियाव आं आइ आफाखौ आं मदद होदों दा बे मददजोंनो आइ आफायाबो सान्थि सानसे समाव गावनि नांगौ बायदियै गावबागाव रां रुफाखौ बाहायनो हादों दा बे दिनै आंनि जिउ खौराङा जोबोद दुखुनांथाव आङो जिउआव बेफोरबायदि जागोनखौ आंहा खुनु मिजिंबो गैयामोन सिमाङावबो आं नुफेराखैमोन दिनै आं नैबे दा जिउखौ दैदेननाय अबस्थायाव आङो दिनै दा पुरहित ब्रामननि बिबानखौनो मावनानै दङ आरो बिनि अनगायै आं गुबुन खामानिखौ मावनो थाखाय आं आखाय होनो हाला दिनै जिउ जोबजासिम आंनि मावनांगौनि हाबाफारि दा बिजोंनो आङो बे जिउखौ दैदेनलांनांगौ बिजोंनो आं जिउखौ दैदेनलांनो होन्नानै आंबो थांखि लाबाय बिनो आंनि सुंद' जिउ खौरां बेयावनो आंनि जिउखौरांखौ बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय